ہمارے علاقے کی جو تھوک مارکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے وہ صدر بازار ہے اور حالیہ برسوں میں سبزی کی قیمت میں جو تبدیلی آئی ہے وہ قابل تس تشویس ہے کیونکہ سبزی کی قیمت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو سبزی دس روپئے پر کے جی تھا وہ آج کے وقت میں تقریبا ساٹھ سے ستر روپئے پر کے جی ہے آن لائن شاپنگ کے بارے میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ ایک اچھا ذریعہ ہے کیونکہ اس میں وقت بچتا ہے اگر آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو گھر بیٹھے اپنے من پسند شاپنگ کر سکتا ہے لیکن اس کی ایک خراب چیز یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کی ہم سامان بک کرتے ہیں لیکن جو سامان ہم لیتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہے جس کنڈیشن میں ہمیں دکھائی جاتی ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سامان ہم لیتے ہیں وہ اس کے علاوہ دوسرا سامان آ جاتا ہے تو یہ آن لائن شاپنگ کے ایک بری چیز بھی ہے